जलवायु परिवर्तन तऽ भारत आओर सम्पूर्ण विश्वके लेल एकटा पैघ विषय अछि मुदा एहि प्रश्नके सन्दर्भमे मधुबनीके जलवायु केहन अछि ओहि जलवायुसँ सम्बन्धित हम अपन

एक्सपिरिएन्स अपन अनुभव साझा कऽ रहल अछि कऽ रहल छी मधुबनीके जलवायु जनवरीसँ लअ कऽ दिसम्बर तक चारि पाँच तरहके सीजनसँ भेँट करबाके मौका भेटै छथि जनवरीमे कठोरतम सर्दी फरवरी निम्नतम सर्दी मार्चमे बसन्तके अनुभूति अप्रिल

पतझड़के मौसम मई जूनमे गर्मी जुलाई अगस्तमे सरल गर्मी सेप्टेम्बर अक्टूबरमे जे गर्मीके जाइत आओर जाड़ाके आबैके बीचके सम्मिश्रण के मौसम फेर अक्टूबरके लास्ट नवम्बर दिसम्बरमे जे मध्यम सर्दीके अनुभूति हम हमरा भेटति छथि